योग करने योगा करने से बहुत लाभ होता है जैसे में सूर्य नमस्कार और लोम अनुलोम विलोम जो होता है उसको करने से भी बहुत लाभ होता है आ उसके बाद फिर सुबह में हम टहलकर जाते हैं तो बहुत हमको अच्छा लगता है और पीठ के लिए भी बहुत फायदेमंद है सुबह में टहलना और कर सर हमारे कराते थे जो टीचर थे तो और अच्छा होता था और अकेले में करते हैं तो अकेले में करने से उतना अच्छा नहीं लगता है जैसे कि चार लोग साथ में करते हैं तो और अच्छा लगता है करने से जैसे गर्दन कर का करते हैं हैं सर सर का करते हैं हाथ पाँव का करते हैं तो ठीक रहता है करने से छूट जाता है तो हमको बहुत दिक्कत महसूस होता है और योगा योगा करने से बहुत फायदेमंद है इसके करने से हमें बहुत बहुत फ़ाय फायदा होता है योगा करने से नहीं करते हैं तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है गर्दन में दर्द होने लगता है हाथ नहीं उठा पाते हैं जब करते हैं तो हमें बहुत ठीक लगता है कभी कभी काम में फँस जाते हैं नहीं कर पाते हैं तो हमको दिक्कत होने लगती है और घर गृहस्थी है तो कुछ तो कुछ करना ही पड़ता है इसलिए हम नहीं कर पाते हैं तो हम काडा तबियत खराब हो जाता है और जब इसी में किसी तरह से टाइम निकालकर करते हैं तो हमको आराम रहता है योगा करने से बहुत फ़ायदा होता है हमारे लिए इसलिए हम किसी ना किसी तरह से टाइम निकाल कर योगा करते हैं करते हैं